हेलौ औ आं साहा बागाननि मोनसे साहा बागाननि मेनाजारमोन

आदसा औ लांफैनो हागोन लांफैनो हागोन आदसा आंथ' साहा बागाननि मालिखसो आरो आंनि बाहिरै आंनि बाहिरै मोनसे एसे गाहायाव मानसिफोर दं नालाय अह बिसोरनाव सोंफैनानै लांनो हागोन एसे गो एसे थाब आङो सानदोंमोन मा नोंथाङा एसे दखान थकानफोर दङब्ला आंनि साफादखौ लाङो लांनानै दखानफ्रावबो बाहाइ हैनो हागोन नामा आंजों एसे मोजाङै जगाजग लानानै औ औ औ औ औ औ औ औ एरै खाथि खाला एसे दखान मोजां मोजांफोर एकदम गोबां सेल जाग्राफोर दंबा आंनिफ्राइनो लांनानै जगाजग लांनानै दखानाव दोनहै जागोन आरो औ औ औ दे बिदिब्ला नोङो दे जागोन फन नम्बरखौ थिक लालाइबानो जाबाय कन्तेक नम्बरखौ दा दा आं सानदों मा नोंथाङा बुंहरबाय आंनि फिसाजोनि हाबानि लगनुआवथो मा बिसिबां नांनो बे एसेनि बे दखानफ्राव आंनिफ्राइ लांनानै सोलिहैनो हायोबा मोजांमोन आरो जागोन औ औ